हॅलो आं पायलट उलयता न्ही हांव न्ही केरी आसां म्हाका न्ही मातशी टू व्हिलर बायक मेळटली मातशें म्हाका फोण्या वसपाक ना आतां जाय आशिल्ली म्हाका पूण हांव आतां सद्द्यां थंयसर उबें आसां केरी बसस्टँडार म्हाका फोण्या वचूंक जाय आशिल्लें

आं तितून कमी कमी करूंक मेळचे ना म्हणजे म्हाका चड आं बरें आनी हें कसली बायक आसा तुजी ती एक्टिवा आसा फुडें म्हजें सामान आसा गो सामान दवरूंक मेळटलें न्ही म्हणजे दोन तीन बॅगां आसा तीं आमी हांव एकटेंत आसा पूण म्हजी तीं तीन बॅगां आसात म्हणजे फुडें म्हाका दोन बॅगां दवरची पडटलीं आनी एक फाटल्यान हांव एक घेवन बसतलें

डब्बल रेट बरें चलता चलता दोन फावटी मारपा पूण तूं दोन फावटीचे एका चार्जीस आनी घेतलें दोनशेंच हेजेर येयलें परत मातशें कमी कर मुगो म्हजी तिनूत बॅगां आसा म्हणून दुसरी गाडी घे नाजाल्यार फक्त तीन बॅगां हें करूंक मेळटा तशीं पूण टू व्हिलरूच घे आं स्पेलंडराचेर कशें जातलें फुडें ती हें आसा न्ही म्हाका तीं फुडें कोमफरटेबल दवरूंक हय हय हय हय ताकाच लागून आं बरें आतां येता न्ही आं आं बरें